मैंने जब अपना पहला मोबाइल फोन खरीदा था ये करीब दो हजार सत्रह की बात थी तो पहले आस पड़ोस के लोग से मोबाइल चलाते थे मेरे पास मोबाइल नहीं था मैं मोबाइल माँगता था तो कभी देते तो कभी नहीं देते थे अपने घर में भी मोबाइल बड़े लोग चलाते थे बच्चे को अलाउ नहीं था तो जब उम्र हुई तो मैंने भी जब अपना पहला मोबाइल खरीदा तो उस समय का मोबाइल का जो अनुभव मेरा था वो बहुत ही शानदार था मोबाइल आने से पढ़ने लिखने में भी बहुत सारी मुझे सहायता मिली मोबाइल आने से बहुत तरह का मनोरंजन भी होने लगा बहुत तरह का अब किसी से दोस्त यार से वीडियो कॉल बात कर सकते थे उसके बाद बहुत तरह का गेम खेल सकते थे आप अपने अकाउंट को मोबाइल में जोड़कर नेट बैंकिंग चलात चला सकते थे किसी को रुपये ट्रांसफर कर सकते थे और मोबाइल में यदि आप कमाना चाहते तो मोबाइल में बहुत तरह का इनकम का भी ऑप्शन था जैसे आप किसी को किसी का रिचार्ज करके उसमें पाँच दस रुपये कमा सकते थे आप किसी का रुपये टांसफर करके कमा सकते थे तो बहुत तरह का मोबाइल से ये सुविधा मिला और मोबाइल का मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा जब वो इसी तरह जब मैंने पहली बार मोबाइल खरीदा तो बहुस सारे लोग मोबाइल के बारे में जब देखते थे मेरे पास मोबाइल था तो एक सामाजिक उस समय का मोबाइल का बहुत वैल्यू भी था ये सामाजिक रूप से आपको एक प्रतिष्ठा भी माना जाता था मोबाइल मेरा मोबाइल का अनुभव बहुस सुन्दर रहा